जो टेरिस गार्डनिंग होता है और जो रेगुलर गार्डनिंग होता है उसमें कुछ थोड़ा ही अंतर है जो रेगुलर गार्डनिंग होता है उसमें हम रोजाना ही पौधों को जो है नया रोपण करना होता है उसमें नया बीज डाल के नया जो पौधा है उसको तैयार किया जाता है उसमें उसकी रोजाना देखरेख की जाती है उसमें पानी दिया जाता है जो टैरिस गार्डनिंग है उसको हम जो एक है जो पौधा होता है नर्सरी का उसको लेके एक स्थाई जगह पर उसको उसको रोप दिया जाता है तो वो उसी पे वहीं पे वो फ़िर वो बड़ा होता है फ़िर वो वो फ़ल देता है जमीन में उसको लगा दिया जाता है और जो रेगुलर गार्डनिंग है उसको हम एक गमले में तैयार करते हैं छोटे पौधे को रोपकर उस छोटे पौधों को तैयार करते हैं पौधा को बनाकर के आगे आगे आगे रोपने के लिए उसको तैयार किया जाता है तो उसको हम रेगुलर गार्डनिंग कहते हैं जिसको जो गार्डनिंग है उसका वो उसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है नर्सरी के तो उसको हम नर्सरी भी बोलते हैं जिसको हम नर्सरी को हम घर पे कहीं भी उसको बनाया जा सकता है वहाँ पे उनको धूप की पानी की अच्छे से आवश्यकता होती है जो भी उनमें खाद्य पदार्थ है वो डालके हम उसको दोनों नर्सरियों को अच्छे से उगा सकते हैं